हा हैलो हरी ओम दादा तव्हां प्लंबर जो कमु कंदा आहियो न त असांजे घर में हींअर ई मां पाइपलाइन विझाई आहे पाणी जी त हिन में पाणी अलाए लीक थिए अलाए छा थो थिए त जेको पंहिंजो रंधिणो हूंदो आहे उते नलिको लॻियलु आहे त हुनमें पाणी जाम धीमे थो अचे ऐं टांकी में बि पाणी जल्दी खलास थो थी वञे त अलाए पाणी जी जेकी इहा लाइन हूंदी आहे उहा लीकेज थी वई आहे अलाए मथां खां माना जेको नगर पालिका जो पाणी थो अचे उहा ई घटि थो अचे अलाए छा पाणी चढ़ायूं था त जाम जल्दी माना पाणी खाली थो थिए अॻिए असांजी टांकी सम्झो ॿ ॾींहं हलदी हुई हाणे हिकु ई ॾींहुं में टांकी सॼी खाली थी थी वञे ऐं पाणी जो असां हेतिरो वपराश बि कोन्हे त अलाए पाणी किथां लीक थो थिए अलाए नगर पालिका जो पाणी घटि थो अचे अलाए छा तो कुझु दिक़त आहे असांखे एतिरो कुझु ख़बर नथी पए त तव्हां ॾिसो फ्री हुजो त पोइ अचो अॼुकल्ह में त लीक थींदो हुजे त हू ठाहिराए वञो हींअर पाणी जी बि जाम तकलीफ़ आहे पाणी हूअं ई बि अचे घटि थो ऐं लीक बि थो थी वञे त पाणी जे करे असांखे जाम दिक़त थी अचे त तां अॼुकल्ह में ॾिसो टाइम कढी अचो हिकु ॿ ॾींहं में फ्री हुजो त मां हींअर ई थोरो टाइम अॻिए ई लाइन विझाई आहे त अलाए लाइन लीक थी वई आहे की छा जेको बि आहे अचो या तव्हांजे माण्हू खे मोकिलोसि त अची करे चैक करे वञे त असांजो पाणी जो जेको बि तकलीफ़ आहे उहा थोरी तव्हां दूरि कयो जी जी भले तव्हां हिक ॿ ॾींहं में जॾहिं टाइम कढे अचो कोई दिक़त न आहे आराम सां अचो जी जी अॼु जेतिरो पाण ॾिसो हिकु ॿ ॾींहं में अचो वधीक टाइम पोइ न लॻाइजो हा भले हिकु ॿ ॾींहं में अचो तव्हां